ہیلو ذائقہ ریسٹورینٹ سے بات كر رہے ہو میں نے آپ كے آپ كے ریسٹورینٹ سے كھانا منگایا تھا كافی سارا منگایا تھا بٹ جو كہ بالكل کھراب نكلا اچھا نہیں تھا میں نے كھانا منگایا تھا بریانی راجما چاول كباب چكن تندوری رائتا مٹن جوكہ بالكل خراب نكلا ایسا لگ رہا تھا کافی کھراب كافی دنوں كا ركھا ہوا ہے اور میں نے ٹائم پر پیمنیٹ بھی كی ٹائم پہ آیا بھی ہے بٹ بیكار تا كیا كروں اب میں نے ابھی تک كھایا بھی نہیں كھایا ہی نہیں جار ہا ہے اتنی بدبو آ رہی ہے بالكل میں نے تو سنا تھا آپ كا ریسٹورینٹ بہت اچھا ہے میں نے مجھے لگا كافی اچھا ہے كھانا بھی اچھا ملتا ہوگا بٹ میرے حساب سے تو بہت گندہ ہے میں نے اتنا پیمینٹ بھی كر دیا پھر بھی اس سے اچھا تو میں گھر پر كھانا بنا لیتی بٹ مجھے نہیں پتہ تھا كہ ذائقہ بس نام پہ ذائقہ ہے بٹ بالكل بالكل بھی ذائقہ نہیں ہے كھانے كے میں اور آپ نے اس سے اچھا تو میں گھر پہ بنا لیتی اور اس سے كم پیسوں میں كھاتی میرے اتے سارے پیسے بھی گئے میں نے سوچا بہت اچھا نام ہے آپ كا ریسٹورینٹ كا میرے پیسے واپس كرو یا تو مجھے نیا كھانا لا كے دو یا میرے پیسے واپس ہو كیونكہ میں نے ابھی تک كھانا نہیں كھایا میں نے بس اتنا ہی اتنا ہی اتنا ہی كرا تا بالكل بھی اتنا بیكار تھا كھایا نہیں جا رہا ہے وہ میں پھینک دوں گی مجھے نہیں پتہ یا تو میرے پیسے واپس دو یا تو مجھے نیا كھانا لا كے دو جلد سے جلد تاكہ میں اپنا پیٹ بھر كے كھانا كھاؤں یا تو مجھے بتا دیجیے میں كچھ كھا لیتی ہوں مجھے بہت بہت تیج بھوک لگی ہے میں آپ سے كبھی بھی نہیں بولوں گی كہ آپ كھانا دو گے كھانا لا كے دوگے